جب ہمارے پاس وقت کی ایزا کمی ہوتی ہے یا پھر ہم لوگ کہیں مارکیٹ وغیرہ جاتے ہیں شاپنگ کرنے یا ہم صفائی وغیرہ کرتے ہیں یا ہمارے گھر کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تو ہم جلدی جلدی گیسٹ کے لیے تو ہم ایسا کھانا نہیں بنا سکتے لیکن جب ہم کہیں مارکیٹ وغیرہ چلے جاتے ہیں شاپنگ کرنے ہمیں لیٹ ہو جاتا ہے اور ہم کھانے کے ٹائم گھر آتے ہیں تو ہم زیادہ تہاری بناتے ہیں یا آملیٹ کر لیتے ہیں یہ سب سے آسان کھانا ہے جلدی جلدی ہم یہی بنا لیتے ہیں تاکہ ہم کل کبھی ہم گھر میں صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور تھک جاتے ہیں اور ایسے ٹائم پہ بہت بھوک لگتی ہے اسی لیے ہم آملیٹ کر لیتے ہیں یا پھر دال چاول بنالیتے ہیں